हेलो हे आइ जेबै अहाँ

हँ आब आबैए आवाज कहलहुँ आइ अहाँ एन्ने तरफसँ खरचा रहतै चलबै कनि घुमैलए कथी से छिए ठीक छै ठीक अइ तऽ चलू आइ चलल जाए नहि कोइ हँ कथी सिखिए यइ

हँ हमरा अहाँ देखा देबै ने घुमा देबै ने हम नहि देखने छिए अहाँ चलब अहाँ जरे जाएब आओर घुमा देबै ने हमरा जरे बुझलिए कोन कोन ओ मन्दिर अइ कोन देवता छथिन कोन भोलाबाबा छथिन पार्वतीजी छथिन हुनका तऽ कहबै तब ने घुमि सकलिए देखि सकलिए हम तऽ नहि ने गेल छिए पाँच

हँ ठीक हँ

हँ बोलिऔ ने खानपुरे जेबै हँ हँ तऽ वहाँ भोलाबाबाके मन्दिर छै

अच्छा ओतेक हमरा नहि अछि अइ हँ आबै छी आओर दस पाँच मिनटमे आबि रहलिए ने अहाँ रुक रुकल रहू ने एखन हँ आबि जेबै हँ एत्तहि रुकू ने भगवतीके पएर पकड़ै छिए चलि देलिए आब

हँ हँ आब फोन काटै छी आबै छी तैआर करिके